हेल' औ औ औ दाथ' जोबोद मोजां बिदिनो मालाबा हायो मालाबा अखा हायो मालाबा सानदुं दुङो बेरायनोलाय मोजां बोथोरा औ दोमैलु औ बिदिनो हाजो एरिया दं बेयाव बेराय जागोन औ दे नों बेखौ जेब्बो जेबो सिन्था दाजा थानाय जानाय गासिबो आं नायजोबगोन औ बिदिनो मेरला मोजां मोजां जायगा दं वाटारफल दं वाटारफलाव बेराय हैजागोन

बिदिनो भिलेज भिलेजथिंजायबो थांजागोन नायहैजागोन गामि एरियाखौ लामाया ओरैनो गासिबो मोजां जाजोबखाबाय लामानि टेनसन गैया औ ओहो बिदिनो मोजांखा बोथोरालाय बारहावाफ्रा दैफ्राबो दैफ्राबो लोंनायफ्राबो मोजां दस्रा जायगाफोरनि बायदि नङा आरो साबसिन दस्रानिफ्राय औ दे फैबानो जाबाय फैबा खबर हरबानो जाबाय दे